میرے خیال میں یوگا شروع کرنے کی کوئی خاص عمر نہیں ہوتی لیکن اگر بچپن سے شروع کیا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے کم عمری میں یوگا کرنے سے جسم لچک دار بنتا ہے دماغ تیز ہوتا ہے اور صحت اچھی رہتی ہے یوگا بچوں کو توجہ سکون اور خود اعتمادی بھی سکھاتا ہے